हमारे इलाकों में हाववानी कृषि को ज़्यादा नहीं है अगर हमारे यहाँ को बाढ़ वगैरह आती नहीं है तो मगर बारिश वगैरह होती है हमारे यहाँ भवानी के वजह से बारिश होती है तो उस वजह से हमारा खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है तो हमारे उस वजह से फसल खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभार सूखा पड़ता है तो उस वजह से हम सबके पास मोटर वगैरह होती हैं तो हम उससे पानी दे लेते हैं तो बाढ़ तो उतनी ज़्यादा हमारे इधर आती नहीं है तो सूखा भी हम उतना पड़ने नहीं देते और सर्दी में हमारे यहाँ हम जो सर्दी में खेत हमारे यहाँ पानी देते हैं तो उसमें बहुत नुकसान होता सर्दी वजह से न ही हम खेत भरा पानी दे पाते हैं अच्छे से न हीं उनको अच्छे से कर पाते हैं उस वजह से हम भी बीमार पड़ जाते हैं और खेतों का भी फसल खराब हो सकती है हमारी फसल क्या नीचे गिर जाती है और चक्रवात जो तूफान है हमारे इलाकों में आता है तो हमारा सारा फसल को खराब ही कर देता है वो जैसे जैसे आंधी तूफान वगैरह जैसे आते हैं तो चक्रवाती तूफान आता है चक्रवात तो बहुत बहुत कठिनाई देता है हमें उस वजह से हमारा बहुत ही नुकसान होता है ओला व्रष्टि कि तो उतनी बात नहीं है इस ऐसे बाधक से हमें सुलझने के लिए हम बहोत ही तैयारी के साथ रहते हैं जैसे और हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो हम क्या है हमारा जो जगह है जहाँ पे हम लोग कुआं होता है कुआं तो उन का खेतों से पानी उस कुएं में हम डाल देते हैं जो बाढ़ का जो पानी हमारे यहाँ भर जाता है तो उस पानी को हम खेतों में जेन इंजन की मदद से कुएं में डाल देते हैं तो उस वजह से हमारे खेत में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता सूखा पड़ने पर हमारे खेत के जो थोड़ी बहुत फसल है वो सूखी पड़ जाती है उसे भी हम सूखा नहीं पड़ने देते जैसे कि हम हमारे पास पानी की मोटर तो उसको औन करके पूरे खेत में हम दौर बना कर उसमें पानी भर देते हैं उतना ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी सभी में भड़के उनको थोड़ा गीला रखते हैं तो उस वजह से हमारा फसल बची रहती है थोड़ी खराब होती है थोड़ी बहुत बची रहती है और कड़ी सर्दी में हम लोग जैसे की खेत बनाने के लिए हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है रात को पानी आता है तो हमें सर्दी लगती है हम ख़ुद बीमार पड़ते हैं और खेत में रह गए तो हमको रात में भी दिखता नहीं है तो मैं लैट ले कर जानी पड़ती है तो हमको उतना उतना दिखता नहीं है कि खेत कैसा हुआ खेत कैसा नहीं भर रहा है तो उस वजह से हमारे खेत में ज़्यादा पानी भी चले जाता है तो उस वजह से हमारी फसल खराब भी हो जाती है ज़्यादा पानी से नीचे गिर जाती है तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि दिन का पानी रहता है तो अच्छा रहता है लेकिन रात में तो हमारे लिए नुकसान ही नुकसान होता है कड़ी सर्दियों में तो सर्दियों में रात का पानी रहता है तो उस वजह से सर्दी के वजह से हमें नुकसान रहता है और नुकसान को एमें निपटाने के लिए हमारे जो वो पास में जो खेत वगैरह हैं उन में भी भर अच्छे से करते हैं और ये जो कुएं हैं अपने बाढ़ के वजह से तो हम कुएं में पानी डाल देते हैं उतना ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होता है और नुकसान होता भी है तो उतना ज़्यादा नहीं होता हमें हमारी भरपाई हो जाती है उस वजह से हम उतना नहीं करते और ना हीं चक्रवात तूफान से तो हमें बहुत ही ज़्यादा ये है कि हम उसमें करते हैं तो वो वो आंधी वगैरह आती है तो उससे हमारा क्या है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है तो उस वजह से हम सबके लिए रेडी रहते हैं